जोंनि ओनसोलाव बा आंनि ओनसोलाव सुबुंफोरनि गेजेराव बेबायदिहाय गोबां गेदेर बेमार आजारफोर जानानै जेंनायाव गोग्लैनाय बेबायदि गैथ'वा आरो बेबायदि जाया मानोना बेफोरबायदि फिसा फिला बेमारफ्राथ' जोंनि गेजेराव जाखायो जेरै ग'गा मोन्नाय लोमजानाय बा उदैफोर माब्लाबा गाज्रि जानानै खिनाय खिनाय जानाय बा मालाबाफोर गगा मोन्नाय गुजुनाय बेफोर इसे एनै लोमजानाय साजानाय बेरामफ्रा जोंनि गेजेराव जायो नाथाय बेबायदि गिदिर बेमार आजारफोरा दा जोंनि गेजेराव गैथ'वा ओरैनो बेफोरबायदि फिसा फिनला लोमजानाय साजानायफोराल' जोंनि गेजेराव जायो बिनिखायनो दा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि गिदिर जेंनायाव गैथ'वा बेफोर बायदि फिसा फिला गगा मोन्नाय लोमजानाय बेरामफ्राथ' ओरैनो बोथोरफोर सोलायनायनि थाखायबो जायो माब्लाबा समाव जोंनि बोथोराबो मोनसे थि समावनो थाबाय थाया बेबायदिनो जोंनि देहायारि फोराबो बा जोंनि देहाफोराबो सानफ्रामबो मोनसे थि समावनो थाया माब्लाबा जोंनि देहाफोराबो बेबायदिनो जोंनि मावनाय दांनायफोरनि गेजेरजों माब्लाबा खस्थ' मोन्नानै जोंनि गोब्राब खामानि मावनायफोरजों खस्थ' मोन्नानैबो इसे एनै लोमजानाय साजानायफोरा जायो बेनिखायनो बेफोर फिसा फिलाफोराल' जोंनि गेजेराव जायो बेबायदि गिदिर बा देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानाय बेराम दा जोंनि गेजेराव गैथ'वा